सबजी बनाबै से पहिने पहिलुका जमानामे कोन रहै पहिले तऽ लोक सबजी चढ़ा दै छलै लोहिआमे कऽ आओर तहन सिलौठपर कऽ धनियाँ मरचाइ हल्दी ईसबटा जीर गरम मसल्ला जे किछु देबाक रहै छलैए तहन ओकरा पिसलक पीसिकऽ तहन ओ ओहिमेके देलक आबके जमाना नहि ने छै मशीनके पिसल से सबटा चुल्हेके पासमे राखल छै से तऽ नहिए रहै छलै सबकिछु ओहो लोक ओरिएलक पहिने सबजी काटि खोँटिके राखलक धोइके तहन चुल्हा धरेलक तखन जाकऽ ओहिमे ओ अथी कएलक सबजी तेल फोरन देलक सबजी खसेलक तहन सिलौठपर मसल्ला पिसलक तहन जाके देलक सरिआके लोककेँ जारैनो गोइठाके दिक्कते होइ छलै ओहि जमानामे आब कोनो ओहन पहिलुका जे आबके जमाना जकाँ कोनो गैस छलै पहिलुका लोककेँ पहिलुका लोक लकड़ीमे हूक फुक कऽके तऽ लोक करै छलाह कहुना कहुनाकऽ अपन बनबै छलै सबजी हमरासभकेँ तऽ वएह जमानाके लोक छिए जे लकड़िएपर खाना बनबै छलहुँ हालाँकि एखनहु हम लकड़िएपर खाना बनबै छी एखनहु नहि कोनो अथीपर छै एखनहु जे लकड़िए बेसी जरबै छी लेकिन तैओ गैस छै गैसवला छै तऽ कोनो बाते नहि छै लेकिन आओर ओ मसल्ला पहिने जे केओ आब ओरिआके जे रखै छै से पहिने लोक की ओरिआकऽ रखै छलै पहिने लोक सबजी काटिकऽ रखलक चुल्हा धरेलक तकर बाद सिलौठपर सबटा मसल्ला पिसलक धनियाँ मरचाइ हल्दी गोट मरचाइ जे किछु होइ छलै जीरा तीरा सबटा पिसलक आब तऽ से छै नहि आब तऽ लोककेँ अपन मशीनके पिसल कुटल सबटा भेटै छै अपन सबटा चुल्हेलग ओरिआएल राखल रहै छै गैसपर लोहि चुल्हा गैस चुल्हा धरेलक ओहिपर लोहिआ राखलक बस ओहिमे तेल फोरन देलक सबटा सबकिछु ओरिआएले छलै ओहिमे तऽ कोनो नहि छै अपन अपन देलक बनेलक अपन भए गेलै तैआर सबजी आब खाना खेनिहार आबथि आओर खाना खाथि बस भए गेलै फ्री ओ छै नहि ओ तऽ आओर पहिने तऽ से नहि छलै पहिने तऽ लोक अपन सबकिछु ओरिआकऽ काटि खोँटिकऽ राखलक तहन लकड़ीवला चुल्हा धरेलक आओर तहन ओहिपर ओहिपर सबजी बनबै छलै आओर सबजी एना होइ छै धीरे धीरे धीरे बनैए सबजीके तऽ वएह छै वएह बैगन वएह कोबी वएह आलू वएह सीम जे लोकके पहिने तऽ अपना जतेक खेतीबाड़ी भरिमे उपजै छलै ततबे लोक खएबो करै छलै एतेक खरिदिओके नहि खाइ छलै जे बाड़ी झाड़ीमे उपजै छलै से अपन कएलक खएलक ओहिसँ आगाँ तऽ किछु नहि होइ छलै ओहिसँ आगाँ तऽ होइते नहि छलै जे किछु करिते किछु कनि मनि लोक कि खरिदै छलै नहि तऽ सबटा तऽ अपना बाड़िए झाड़ीमे लोक ओतेक उपजा लै छलै सबजी सबजीके तऽ वएह होइ छलै सबजी करैसँ पहिने ओतबी लोक इन्तिजामो करै छलै जे कतेक इन्तिजाम करतै साग सबटा काटि खोँटि धोइ धाइ कऽ राखलक आओर बनेलक आओर ओहिसँ बेसी तऽ किछु नहि सबजीके जे छै से स सब सबजीके धो अथीके बाद पकलाके बाद अपन उतारि देलक तब धिआपुताके परसिके खुएलक भए गेलै कहानी खतम एहिसँ बेसी चलतै कतऽ ओतबी ने होइ छै सबजीके इएह बेबस्था होइ छै आओर तऽ किछु नहि सबजीके बेबस्थे बड्ड नीक